ہم سفرنگ کے لیے موسب موسم کی پیشگوئی کو کو کیسے جانتے ہیں یا کیسے ہم پڑھتے ہیں ہمارے لیے یہ ہم سب سے پہلے گوگل کی طرف جاتے ہیں اور ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اور صادقین کے میں جاتے ہیں اس صادق کی پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اس کی کیا تب موسم رہے گا ان کی کیا تبدیلی رہے گی اور پھر موسم کے اعتبار سے ہماری کیا تیاری ہوگی ان تمام تیاری اور ہمیں جب اس طرح کے موسم تبدیل ہوگا اس وقت ہماری کیا تیاری ہوگی ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے پیشگوئی کرتے ہیں اس کے بعد اس میں سفرنگ کے لیے ہم سمندر میں آگے بڑھتے ہیں ان تمام چیزوں کو پہلے ہم تیار کرتے ہیں خود بھی تیاری کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح کی تیاری ہو اس سے ہمارے کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں اور پیشے پیشگوئی بھی کرتے ہیں